जि'यां साढ़ी कंट्री होई गेई इंडिया मतलब इत्थें न लोकें गी मतलब उं'दा न जेह्ड़ा जीवन बार ऐ ओह् जादा खेती बाड़ी उप्पर डिपैंड होंदा मतलब अगर बरखा होई ते उं'दी खेती होनी होर बरखा नेईं होई ते उं'दी खेती निं होनी ते लोकें जेह्ड़ा ऐ ना ओह् केह् करदे वैदर उप्पर डिपैंड करी ओड़दे मतलब बरखा आनी तांं ई एह् मक्की शक्की जेह्ड़ी ऐ ओह् उग्गनी पानी निं होंदा उं'दे कोल प्रापर ते लोक एह् रिस्क लेई लैंदे ते जेल्लै मतलब कदें ज्यादा सुक्का होई गेआ जां बरखा निं होऐ ते मतलब उं'दी क्रॉप पूरी जेह्ड़ी ऐ ओह् खेती दी ओह् पूरी खराब होई जंदी जेह्दे कन्नै केह् होंदा लोक मतलब लोकें गी ना मतलब भुक्खे मरने आह्ली हालत होई जंदी पैहे निं रौंह्दे एह्दे कोला चंगा उ'नेंगी पता गै करना चाहिदा इस चीज कोला बचने आस्तै इ'नेंगी न मतलब इक होर नौकरी करनी चाहिदी डबल नौकरी करनी चाहिदी डबल नौकरी इ'यां बी नेईं मतलब अपने आप गी पूरा घसाई ओड़ना जि'यां तुस गवां शवां रक्खी सकदे जेह्दा दुद्ध शुद्ध बिच्च गै मतलब तुस अपना गजारा करी सकदे कन्नै केह्ड़ी मतलब निक्का मुट्टा कम्म करी सकदे जियां कपड़े शपड़े बुनने दा किसी फैक्टरी दे अंदर कम्म शम्म जि'यां बिस बिसलरी दे अंदर मैनेजमेंट शैनेजमेंट किश कम्म करी ओड़चै अस जेह्दे कन्नै मतलब भिक्ख मंगने आह्ली हालत कोला बंदा बची सकदा सिर्फ फार्मिंग उप्पर ई पूरा निं डिपैंड होना चाहिदा अग अगर तुं'दी पूरी खेती खराब होई जा ते तुं'दे कोल दूआ आप्शन बी होना चाहिदा एह् आह्ला जेह्ड़ा दमाक ऐ ना एह् अपने दमाकै गी लेइयै चलना चाहिदा एह् निं कि मतलब पूरा गै अपने खेती उप्पर ई रौह्ना कदें कदें जेह्ड़ी खेती ऐ ओह् फेल बी होई जंदी कदें कदें पूरा निं उग्गी सकदा एह् सारा किश जेह्ड़ा ऐ मोसम उप्पर डिपैंड ऐ कदें सुक्का पेई जंदा ते कदें बड़ी ज्यादा बरखा होई जंदी